हमर इलाकामे कानूनी मुद्दा तऽ बहुत यए एहि दुआरे जे सभसँ एखन मेन मुद्दा तऽ जमीनके यए सर्वे भए रहल यए इहोमे गड़बड़ी होइए स् ककरो नामसँ किओ लिखि देलक या एकहक जमीन दू दू आद बेरके लिख देलक यए विवाद तऽ होइते रहै छै हमर गाँवमे तऽ बहुत ई मुद्दा यए जमीनक यए ककरो नामपर रहै छै लिख देलक किओ दोसरे आदमी लिख देलक खाता खेसरा रहल कोनो देलक कोनो इसभ हेराफेरी होइ छै कानूनी मुद्दा आम भऽ गेल यए एखन ढेरी कानूनी मुद्दा यए च् चोरी बदमाशी से होइए गाड़ी घोड़ा छीन लैए आबैत रहै छै लोक गाड़ी छीन लेलक मोबाइल छीन लेलक इसभ मुद्दा बहुत यए तकरबाद खेतीबाड़ीमे भी होइ छै मऽ मवेशी सभके भी चोरी होइ छै इसभ कानूनिए मुद्दा भेल एक तरहसँ हमर इलाकामे कानूनी मुद्दा मे एखन सभसँ बढ़ि कऽ जमीनक मुद्दा यए जाहिपर कि हरेक वार्ड हरेक मोहल्ला हरेक गाँवमे भए रहल छै सर्वे कर्मचारी घूमैत छै सामुदायिक भवनमे बैसैत छै सभ समाजक लोक पहुँचै छै ओतय अपन अपन देलक कागज पत्तर तब देखलक केना होइ छै सभके कागज पढ़लक ओकर जे उचित भेल ओकर भरलक जेकर गलत रहल ओकरा कहलक अहाँके गलत यए पेपर सुधार करू इएह सभ बात होइ छै